हॅलो हय उलयतां आसा आं हय मेळटो

रेट अशी तामुश्याक पंदरा रुपया प्लेटी धा रुपया तीस रुपया

हय जाल्या चड दिता आमी

आमची सकाळी धा ते सांचे स पेतान आसता

बरें केन्नाय तेंच दी

आनी किदें आनी कांय ना

थँक्यू